जोंना बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम माबाबा फार्स्टाव दै सान्थि सारगोरो दै सान्थि सारखांनानै बन जाबनानै फुरहिथ माबायो फुजा होयो फुजा होखांनानै फोथा फोथा फुनो जै होयो जै होखांनानैसो सोरहाबा माबा ग्रह' नांबा ग्रह' गोनांफ्रा दिरुं माबायो सोरहाबा दिरुं गाननानै लायो बिदिनो ग्रह'फोरा इसे मोजां जानायनि आरो दानगारनायनि सोर जोंनाबो बिदिनो जि जेबो जेबो धर्म दङ सोरबा खेराय होयो खेरायफोरनाबो बिदिनो दौदिनि लालायलायनानै माबायो खेराय होयो दाउसा हाथारो माबा हाथारो बिदिनो जोंनाव बाथौ धर्मआ बिदि खालामो खेराय होग्राफ्रा जोंहा फुल बिबारसो बाथौसो जोङो जोंहा बिदिनो फुजा होबा होबा माबायो बोसोर गोदानाव खनसे होयो बिदिनो मानिबाफोर फ्रायसिथ थायसिथ खालामनांगौबा खालामो बोसोर गोदानाव हले होथारनांगौ बोसोराव खनसे बेखौ होवाबानो न'आव माबायो नारलाबायो ओमफ्राय दिरुंफ्रा बिदिनो गानथारनांगौ आरो थाबिसफ्राबो बोसोराव सोलाय सोलाय गानबा मोजां दिरुंफ्राबो गाननांगौ जायो जैग्य' होनायाव सान्थि सारगोरखांनांगौ